भारत में जितने पढ़े लिखे लोग हो सब पढ़ेंगे लिखेंगे उसके बाद शिक्षित बनेंगे तब तो शिक्षा आगे बढ़े बढ़ेगा अपना से मेहनत करना है पढ़ाई लिखाई करना है ध्यान देना है पढ़ लिखकर शिक्षित बनना है शिक्षा शिक्षित पर ध्यान देना है कि कैसे शिक्षित बनें तो मेहनत करेगा पर लिख पढ़ाई लिखाई करेगा तो इहि करना है मेहनत करना है पढ़ाई लिखाई करना है ऊ जईसन लोग है शिक्षित है तो फ़िर पढ़ाई लिखाई किया है शिक्षित शिक्षा शिक्षित बने हैं तो शिक्षित बनकर सिच शिक्षा देकर शिक्षित बने हैं तो ऊ लोग आगे बढ़ना है इसलिए मेहनत करना है सभी चीज़ करना है पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ही ध्यान देना है मेहनत करके आगे बढ़ना है शिक्षित बनना है शिक्षित बनने के बाद ही मेहनत करके आगे बढ़ना है